बँक विशयांत भितर जर वायट अनुभव म्हटले जाल्यार हांवे कार लोन घेतिल्लें आनी लोनाचो इंट्रेस्ट रेट वाडत गेलो पण ताणें केन्ना सांगूना म्हाका हांव जेन्ना पयशे भरपाक वतालो तेन्ना सुद्दां कितलोसो वेळ हांव रावप मागीर तातूंत भितर बारीक बारीक कुचकाटां काडप अशें उरतालें डोक्यूमेन्ट केवायसी करून सुद्दां परत परत डोक्यूमेन्ट हो डोक्यूमेन्ट दी तो डोक्यूमेन्ट दी अशें उरतालें आतां निरव मोदी पयशे खावन भायर गेलो किंवां व्हडले व्हडले लोक पयशे खावन भायर वतात आनी हांगा आमी कांय सारकें वेवस्थीत नोकरदार वर्ग इन्स्टोलमेन्ट भरतात तांका सुद्दां हे बेजार करतात पण आमकां कस्टमराक बरी सर्विस आमी अनेक वर्सां त्या त्या बँकेचे कस्टमर आसून सुद्दां नवे नवे लोक आमकां वळखना अश्या पद्दतीन करतात अशें काही अनुभव आसात